मुझे शुरू से ही बागवानी का शौक रहा है स्टेनबल और प्रेक्टिस की बात करें तो मेरा ज़्यादा अनुभव नहीं रहा है क्योंकि मैं अपने घर के आँगन और गार्डन में ही बागवानी का शौक रखती हूँ और अनाचार वस्तुएँ आवश्यकताओं को पूरा करें जिसमे परम परंपरागत विद्या एवं तकनिकियों का समावेश होना चाहिए ऐसा कुछ करें जिससे भूमि पर दवाब कम पड़े और जैव विविधता नष्ट हो रसायनों का कम प्रयोग करें मिट्टी भी काफ़ी अच्छी लें जो मतलब अच्छी बालू रेत या ऐसी वो वाली मिट्टी लें तो उससे बागवानी अच्छी होगी और जहाँ तक हो सके दवाइयों का रसायनों का प्रयोग नीनहीं करके घरेलू जो भी दवाई रसायन बनते है उनका प्रयोग करें गोबर का प्रयोग करें जो भी पेड़ पत्ते फल फूल होते है उनको अपन उनका खाद बनाके पेड़ पौधों को दें तो उससे बहुत ही बढ़िया अपन को मिल जाता है उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है पौधे अच्छे से बढ़ते हैं फल फूल भी लगते हैं जिनमें काफ़ी फलों के छिलकों से भी खाद बनाया जाता है और चाय की पत्ती है इसको सुखाकर भी खात बनाया जाता है तो रसायनों का प्रयोग ना करके अपन अच्छी मिट्टी और घरेलू खाद घरेलू उपयोग ये जो भी वस्तओं से खाद बनाकर उपयोग करें तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा